हैलो हैलो हां जी एह् असें ना इक्क दुकान खोह्लनी ते उत्थै असें सूटै दा बिज़नेस खोह्लना तुस मेरे कन्नै खोह्लगियां बिज़नेस एह् में इक्क बाजारै ई दुकान दिक्खी दी गली ऐ लम्बी गली ऐ उत्थें दिक्खी दी ते तुस आह्गियां दिक्खने ई ते नेईं कम्म चली जाह्गा उत्थें बड़ा रश पौंदा नेईं पैसे निं डुबदे ते तुस आयो कल्ल ते कल्ल दिक्खी लाैैगे दौनें जनें दुकान भी ओह्दे बाद च करी लैगे शुरू एह् कपड़े बी बनाई लैगे उत्थें मंगाई लैगे कपड़े कपड़ें दी दुकान खोहल्ली लैगे थोह्ड़ा हारा समान ते ओह्बी रक्खी लैगे लिपस्टिक बिंदियां आह्ला ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ तां तुस कल्ल आवेओ ते अस दिक्खी लैगे ठीक ऐ ओके ओके खरा भी